मणगणें खाजी खाजें दोदल नेवऱ्यो पातोळ्यो लाडू मुगाचे तांदळां पिठाची बेसन रव्याचे नाशण्याचें तिळाचें लाडू पायस कण्ण जेलेबी काजू बर्फी पंचखाज हालवो तवसळी मोदक बेबिंका दोदल साकरी कापां आल्या कापां सोयेचीं कापां शेवया खीर खणगांची खीर सची शंकर पाळी दाळी कापां घवा लाडू विकना लाडू चिकी चिरमुली लाडू